हांवें चवदा तारकेर एक ऑनलायन बेडशीट ऑर्डर केल्ले तें बेडशीट एकदम बरें आशिल्लें ताचो रंग काळो आनी धवो आशिल्लो त्या काळ्या आनी धव्या रंगानी त्या बेडशिटाचेर छान अशी कलाकृती केल्ली ती पळोवपाक सुद्दां एकदम बरी दिसताली त्या बेडशिटाचो कपडोय बी खूब बरो मलमलीत अशे आशिल्लो न्हिदलें की न्ही तो आंगाक असो खूब असो बरो सो लागतालो हांवें जें बेडशीट ऑर्डर केल्लें तें हांवें किंग सायज म्हणजे किंग रुंदीचें बेडशीट ऑर्डर केल्ले डिल्हीवरी सुद्दां तेची रोकडीच दोन दिवसांनी जाली त्या बेडशिटाचो रंग बी कांय वचना बेडशिटाची किंमत एक्चुली देड हजार आशिल्ली पूण त्या दिसा ताचो सेल चलतालो म्हण म्हाका तें बेडशीट फक्त चारशें रुपयाक मेळ्ळें तें बेडशीट खूब बरें आशिल्लें ताची सायडीच्यान स्टिचिंग बी खूब बरी केल्ली तेजो जो काम आशिल्लो बेडशीटाचो तो सुद्दां एकदम निट नितळ आनी सामको बरो आशिल्लो हांव परत तेंच बेडशीट ऑर्डर मारतलें